मैंने दस दिन पहले एक पेन ख़रीदा उस पेन से मेरी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है और मुझे वो पेन बहुत प्यारा है उसका रिफ़िल जल्दी ख़त्म नहीं होता है उसके रिफ़िल में बहुत अच्छी ख़ुशबू भी आती है मुझे वो पेन बहुत पसंद है और सस्ता पेन मेरे लिए बहुत प्रिय और मेरे लिए बहुत लकी है